सतीं जून ॿ हज़ार तेरहीं अगस्त उणिवीह सौ टेहतरि सतावीह नवंबर उणिवीह सौ सतरि ॿारही फेबररी उणवीह सौ टियानवे ॿावीह अप्रैल उणवीह सौ पंजानवे